अदालगुरि जिल्लायाव थानाय मानसिफोरनि मावनाय दांनानै जानायफ्रा आबादानो गिबिसिन आरो गोबां बे बायदिनो दारिमिनारि सिबिथाइफोर गावारि खामानि मावनायफोर दङ मानसिफोर दङ गोबां साख्रि मावग्रा सरकारि साख्रि मावग्रा प्रा प्राइभेट मावग्राबो दङ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायानो मेन थांखि आरो बेबायदिनो आबाद मावै मावैनो जोंनि आबै आबौनिफ्राय लानानै बेबायदि आबादजों जाबोगासिनो दङ जिउ खुबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलफ्राव माय गायनाय आरो बेबायदिनो मेगं थाइगं गायनाय आरो बेबायदिनो गोरान खिथि खालामनायफोरखौ जों गोबां खम नुनो आरो बेबायदि बोसोर खिया खिथि जों नुनो मोनो जेरै गय आरो बेबायदिनो गार' बेफोर बोसोर खिया बोसोरखिया खिथिबाथिफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि खिथि खालामै खालामैनो आबाय मावै मावैनो जाबोगासिनो जोंनि बे ओनसोलफ्रा बेनि थाखायनो गय खान्थाल थाइजौ बेफोरजों बुंफबनाय बेफोर खिथिफ्राबो जोंनि बोसोरारि इनकाम आरो लोगोसे जोंनि मायआ माय गायनाया जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरनि आबाद आरो लोगासे गोबां बेबायदिनो दारिमिनारि सि दानाय आरो मानसि सिबिनायनि खामानि मावनाय गोबां बेफोरबायदि दं गोबाङानो प्राइभेट साख्रि मावो आरो सरकारि साख्रि मावग्राफोरबो गोबां दङ जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि मेगनजोंनि नुबाय थायो आरो बेबायदिनो जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अदालगुरि जिल्लायाव खामानि मावग्रा गोबां दङ बे गोबाङावनो जोंनि मानसिफोरा बेबायदिनो थांनानै थाबोगासिनो जोनो हागौ सासे साख्रि मावग्रा बे साख्रि मावग्राया साख्रि मावनानैल' थाया नाथाय गावनि जानायनि थाखाय बियो साख्रिनि उनाव बे गावनि न'वाव थाङोब्ला बिनि बारियाव आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे गोबां बिजनेसमेनफोरबो जों नुनो मोनो जाय बिजनेसमेनफोरा दोनै साहा गला होनानै जादों आरो बेबायदिनो गोबां फिथाइनि दखान मुवा बेसादफोरनि दुखान आरो बेबायदिनो गोबां दखानफोर जों नुनो मोनो बे दुखानफ्राव जोङो गोबां जोंनि मानसिफ्रा एनभल्भ जानानै दङ बे बायदिनो जोंनि ओनसोलफ्राव आबादावबो जेना बिजनेसआवबो जेना साख्रिआवबो जेना बेबायदि जाबोगासिनो दङ आरो बेफोर जाबोनाया जोंनि ओनसोलाव अदालगुरि जिल्लाखौ जौगानाय लामाथिं लाबोगासिनो दङ आरो गोबां बेबायदि बुंनो दं मैगं फानग्रा जोंनि मेगं फानग्राफ्रा गोबां दङ मेगं गायग्राबो गोबां दङ आरो मैगंफोरखौ बोखांना होनो थाखै गोबां मानसिफोरबो दङ बिजनेसमेन जाय बिजनेसमेनफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि आबादफोरखौ लाबोयो आरो बेबायदिनो आबादारिफ्रा गायनानै फानग्रा बिजनेस फानग्रा बिबायदि फानग्रा मासिफोरखौ जोङो गोबांखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव माय खेथि खालामनानै गोबां मानसिफ्रा गेदेर जागासिनो दङ माय गायनानै गोबां मानसिफ्रा माहाजोन जागासिनो दङ आरो गोबांखौनो एनभल्भ खालामनानै लानो हादों आरो जोंनि अदालगुरि दिसट्रिक्टआव बेखै बुंनो थाङोब्ला साहा बागान बे साहा बागानजोंबो गोबां बे बायदिनो जोंनि मानसिफ्रा आबादफोरखौ साहा बागानि आबादखौ मावनानै बे बायदिनो गोबां आबादनि बिथाइफोरखौ मोनबोगासिनो दङ आरो बे साहा बागानफ्राव गोबां दुखिया मानसिफोरखौ मावहोनानै बे दुखिया मानिसिफोरनो जाहोगासिनो दङ बे साहा आबादा जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौ आश्रय होगासिनो लोगोसे गयनि खिथि जि गय खिथिखौ अदालगुरि जिल्लायाव जों नायब्ला गोबबांखौनो जों गयनि खिथिखौ मोनो आरो बे गयनि खिथि आरो नारेकलनि खिथि बेफोर जाबाय बोसोरारि मोन्थाइ मोन्नाय आरो बेफोर बायदि बोसोरारि मोन्थाइ मोन्नाया जाबाय जोंनि नखरफोराव गोग्गोम जि इनकाम बोसोरारि इनकाम बेखौ जोङो लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि मायफोरा जाबाय मैगं थाइगंफ्रा जाबाय गावनि जि डैलि जिबन बे जिबनखौ सोलिलांनो थाखाय बे माय आबाद मावनाय मैगं थाइगं गानायफोरखौ जों खामयनायखौ नुनो मोनो आरो बे बायदिनो साहा दखान होनानै जाग्रा बे बायदिनो गोबांफोराबो दङ जायहा हा गैजाया खिथि गैजाया बेफोरो बिसोरो बे साहा दखान मैगं दखानफोरखौ बेफारफोरखौ खालामनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव जाय ओनसोलफोराव जोंनि साख्रि बाख्रि मावग्रा मानसिफोर दङ बिसोरबो गावनि न'नि बारियाव फिसाहै जायगा लानानै बिसोरो गाव जानो थाखाय मैगं थाइगंखौ गायनानै जायो आरो बेयो पियर हासार गैयै बेबायदि मोजां मैगं थाइगंफोरखौ बिथांमोनहा जानानै जिउ खुंगासिनो दङ आर बे बायदिनो जोंङो गोबांखौनो मोनो प्राइभेट साख्रि मावग्रा गोबां दङ प्राइभेट साख्रि मावग्राफोराबो बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावो आरो आबाद मावनानै बिसोरो प्राइभेट खामानि साख्रि मावनानैबो जायो आरो आबादफोरखौ मावनानै गावनि नखरफोरखौ खुंबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलफोरा बेनि थाखायनो गोबां समाव जों देरबोनायखौ नुनो मोनो अदालगुरि जिल्लायाव खामानि मावनायजों लोगोसे आबाद मावनाय साख्रि मावनाय आर बे बायदिनो बिजनेसमेन गोबां ओंखारबोगासिनो दङ गोबां गेदेर गेदेर आबाद मावग्रा गोबां गेदेर गेदेर बिजनेजमेन गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय मास्टार मावनाय बिजनेस मावनाय बेंकआव मावनाय बेफोर बायदि ओंखारबोगासिनो दङ आरो गोबां आबादानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलफोरनि हिन्जाव माहारिया सि दाबोयो सि दानानै जिउ खुंगासिनो बिसोरो गोबां खामानिफोरखौ मावो जेरै एम्फौ लानाय बेफोरखौबो आबाद मावगासिनो दङ आरो ना हमनानै जायो बे बायदि आबादफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोनो आर बे जोंनि ओनसोला बेनि थाखायनो गोबां बिथिङाव जोंनि मानसिफ्रा इनभल्भ जानानै थायो आरो बेफोर मानसिफ्रा डैलि गावनि इनकाम जि इनकाम बेफोरखौ फिथाइखौ जोङो मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो एसेनोसै